राजनीतिक दृष्टिकोण से राजस्थान को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे भ्रष्टाचार हो गया सामाजिक न्याय हो गया सुरक्षा हो गया राजस्थान के अंदर सामाजिक न्याय की बात करूँ तो लोगों को बहुत कम न्याय मिलता है लोगों को बाद काफ़ी लम्बा इंतज़ार करने के बाद में उनको सही तरीके से न्याय मिलता है भ्रष्टाचार की बात करूँ तो भ्रष्टाचार वैसे तो पूरे देश में फैला हुआ है बट राजस्थान की बात करूँ तो यहाँ पर भी कुछ भ्रष्ट लोग हैं जिनकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं और विकास की बात करूँ तो राजस्थान में विकास हो रहा है पर इतना तेज़ी से नहीं हो रहा है जितना तेज़ी से होना चाहिए सुरक्षा की भी अगर बात करूँ तो रात के समय का जो टाइम होता है डे के समय दिन के समय तो वैसे ही लोग रहते हैं पर रात के समय इतना सेफ़ नहीं है जितना हम सोच सकते हैं लड़कियों के एस्पेशियल्ली गर्ल्स के लिए है ना उसके बाद में यहाँ पर जो समाज के अगर लोन की बात करूँ तो वो भी ईज़ी तरीके से नहीं मिलता है आपको प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके पास में आपको जाना पड़ता है बाॅन्ड की अगर बात कर लूँ तो बाॅन्ड तो वैसे ही बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हर एक चीज़ का बाॅन्ड लगा होता है तो इसी तरीके से और बाॅन्ड होना भी चाहिए ताकि लोग ईज़ी तरीके से सही तरीके से काम कर सकें